میرا پہلا پروڈکٹ موبائل فون تھا او ہو مت پوچھیے جب میں نے وہ پہلا پہلا موبائل خریدا تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی اتنی زیادہ ایسا لگتا تھا اس شہر کا شہنشاہ وقت ہو گیا ہوں اور اس کو لے کے اپنے سارے فرینڈس میں خوشیاں بانٹی کہ میں نے ایک نیا موبائل خریدا ہے بہت اچھا لگتا تھا جب کسی کو کال کرتے تھے اور اس وقت میسیج صرف میسیج ہو سکتا تھا کوئی اور بھی ویڈیو کال وغیرہ نہیں ہوتی تھی کی پیڈ موبائل تھا ٹو جی بہت اچھا لگتا تھا وہ میرا پہلا محنت کا کمایا ہوا ایک پروڈکٹ تھا جو میں نے اپنے سیلری کے پیسے بچا کے اس میں اس سے وہ موبائل خریدا تھا مجھے بہت اچھا لگا آج بھی جب اس وقت کو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے موبائل جب خریدا تھا تو اس کی خوشی آج بھی محسوس ہوتی ہے